आमकां आतां गोरमेंटा कडच्यान सपोर्ट जाय म्हणटा तो अशे करून सब्सिडी सब्सिडी मेळपाक जाय सब्सिडीक लागून नेट्स हें करपाक नुस्तें धरपाक फ्यूल बोटी फिरतात तें तें जाय आनी बोट बोटी जाय आनी धाकट्यो कोण धाकट्यो नुस्तें मारतात ते खारवी आसतात तांकां अशें करून लो लो इंट्रेस्टान हे लोन मेळपाक जाय अशे करून कोल्ड आनी अशे करून नुस्तें नुस्तें दवरुपा अशे करून स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज दवरुपा ती हें मेळपाक जाय बॉक्सां

आनी मॉडर्न मॉडर्न अशे करून जेट बी आसतात चोय ती मेळपाक मेळपाक जाय आसलीं आनी अशें करून नुस्तें एक्सपोर्ट करपाक एक्सपोर्ट लोकल लोकल हातूंत तें लॅस हातूंत लॅस हातूंत जावपाक जाय आसलें मागीर तें हें पोल्युशन पोल्युशन हें जावपाक पोल्युशन जावपाक जायना जावपाक आनी

आनी नुस्तें प्रिजव करून दवरपाक मातशें बरे फेसिलिटी मेळपाक जाय आनी जी पी एस जी जी पी एस जावं सेफ्टी दर्या मात्सो डीप आसलो जाल्यार मागीर थंय मागीर जी पी एस बी आसलो जाल्यार मात्शें बऱ्या पडटा न्हय ते फिशींग बिशींग करपा ते म्हणल्यार अशे करून कोणाकूय कितें जालें समज ते जी पी एसा हेणें प्रमाणे ते मनशां आमकां सोदूं मेळटा न्हय ताका लागून तें जी पी एस बी आसलो तें आमकां मात्शें सेफ्टी बऱ्या पडटा न्हय